देखिऔ हिन्दू वर्णमे अहाँके जे मल्लाह छै साहू छै मुस्लिम छै तँ जलहा छै दुसाध छै अमाँत छै केओट तऽ छै धानुक छै गुआर छै तँ से अहाँके जे छै सभ जाति छै तेकरबाद अहाँके जे छै से सभ मिल जातिसभ मिल करिक जे छै से मुस्लमान छै सभ जाति बढ़िआँसँ रहयए हलुआइ जे छै से अहाँके मिठाइ बनबयए मलाह जे छै अहाँ माछ मारयए गुआर जे छै अहाँके भैंस चरबयए दूध दुहयए बेचयए अहाँके जे छै अमाँत जे यऽ से अपन खेती करयए आ से तेली जे यऽ से तेल पेरय आ से छै गुआर जे यऽ से अपन भैंस चराबयए गायके दुहयए भैंसके दुहयए सभकिछु करयए पंडीजी यऽ पंडीजीसभ ओइठिमा पूजा पान करयलऽ जाइए प्रसाद होइए मरण जियनके करयए या राज काज करयए जेना बियाह शादी मरण आ मरणके शादी विवाहमे पुरहित जे छबय करलै तऽ ओ पूजाबै लऽ जाइए प्रसादोमे आओरमे जाइए जेना चौपहरा प्रसाद सत्यनारायण भगवानके प्रसाद करलऽ एकपरला करलक चौपहरा करलक जेकरा जे होइए से अपन करयए सभकिछु करयए पुरोहित आगाँ जे छै से ई राजपूत यऽ राजपूत अपन जे छै गृहस्थ गृहस्थे छी तऽ सभके चलबै लरबै यऽ खेती बारी करयए